चोणक फ्राय तामसो फ्राय मोडसो फ्राय मागी बांगडे फ्राय माणक्यो फ्राय आनी पापलेट फ्राय चिकन शाकोती चिकन फ्रायड रायस चिकन सुक्का चिकन चिली चिकन लॉलिपॉप चिकन नुडल्स वेज हक्का नुडल्स छोले मागीर चण्याचो रस मुगांचो रस रोस आमलेट बांगडो फ्राय बांगड्यांची कडी बिरयानी आसा सोल कडी सुंगटाची कडी सुंगटाची किस्मूर रेचादो बांगडो खतखतें आसा तिसऱ्यांचे सुकें आसा कालवाचें आसा बटर चिकन आसा चीज गार्लीक नान हा तंदुरी आसा चिकन फ्राय आसा चिकन सिक्स्टी फाय हा गोबी मंचुरियन चिकन मंचुरियन हक्का नुडल्स मटन बिरयानी बटाट बटाट भाजी भेंड्यांची भाजी वालेची भाजी

कॅबेजाची भाजी चण्यांची भाजी बिटरूटाची भाजी खतखतलें सांबर दाळ पेज बटाट फ्राय फ्लावर फ्राय भेंडे फ्राय निरपणस निरपणस फ्राय निरफणसाची भाजी तेंडल्याची भाजी दुद्याची भाजी सौराक पनीर पनीर चिली पनीर फ्राय इडली पनीर भुर्जी अंडा भुर्जी चिकन लॉलिपॉप